آداب دوست میں قمر ہوں اس وقت شہر سے باہر ہوں اور مجھے اپنی اسکالرشپ کی درخواست کے لیے تعلیمی سرٹیفکٹ کی ضرورت ہے لیکن میں اس سرٹیفکٹ خود حاصل نہیں کر پا رہا ہوں کیا تم میری مدد کر سکتے ہو براہ کرم ڈیجی لاکر سے میرا تعلیمی سرٹیفکیٹ حاصل کر کے مجھے بھیج دو میرا رجسٹریسن نمبر دو ایک زیرو دو ایک سات پانچ دو تین ہے تم اس رجسٹریشن نمبر کی مدد سے میرا سرٹیفکیٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو پیارے دوست تمہاری یہ مدد بہت اہم ہے برائے کرم مجھے بتاؤ کہ تم کب تک یہ کر سکتے ہو